सूरत जिले में मुख्य सभु कमु सूरत मुंसिपल कॉरपोरेशन यानी की एस एम सी कंदा आहिनि एस एम सी सेवा खेत्र आहे असांजे जिले में कल्ह कारखाना ऐं ड फॉर्म्स जाम आहिनि जीअं राजंस ग्रुप ऑफ बिल्डर्स लुथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कलर टैक्स पोइ अवध ग्रुप हुननि जा त ॾाढा प्रोजेक्ट्स आहिनि अवध सांग्रीला अवध उटोपिया घणा त सूरत में ई आहिनि ऐं सूरत जे पासे में रिज़ॉर्ट्स ठहियल आहिनि

नक्षत्र ग्रुप नक्षत्र उन जा ॾाढा फ्लैट्स आहिनि नक्षत्र प्लैटिनम नक्षत्र सॉलिटेयर ऐं जाम सारा